ہمارے علاکے میں آرٹ اینڈ کرافٹ میں ہے مٹی کے برتن مٹی کے برتنوں کی اتنی پیاری پیاری مطلب ان کی جو بناوٹیں ہوتی ہیں وہ اور ایک وہ گلک جو پیسے جمع کرتے ہیں وہ بھی مٹی کے بر مٹی کے شیپس میں بنی ہوئی مٹی کے اس سے بنی ہوئی اور کپس وغیرہ اور جو ہے قالین قالین تو اتنی عمدہ اور اتنی پیاری کا اتنی اس میں اتنی اچھی ڈیزائنس اور اتنے پیارے کلرس اس میں یہ کر کے مطلب اس کو تیار کیا جاتا ہے کہ بہت ہی اٹریکٹیو سنگل ڈبل گھر میں بچھانے کے لیے اسی کے سیٹس پورے تکیے وغیرہ اتنی پیاری قالینس تیار ہوتی ہیں اور زری والے کپڑے یہ سب چیزیں جو ہے اور اشتہارات کے لیے بھی آپ دیکھیں تو مطلب ہر چیز کے لیے یہ علاقہ ہمارا اتنا فیمس ہے اور دوسرے ممالک کو دوسری ریاست کو اپنی طرف بڑا ہی اٹریکٹ کرتا ہے تو یہ ڈیزائنس وغیرہ اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی پیارے ہیں میں نے بھی خریدی ہیں قالینس بہت اچھی ہیں